وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں روایتی لباس میں کافی بدلاؤ آیا ہے حالات کے اعتبار سے پہلے ہندو مسلم یہ سب کا ایک سا لباس ہو ہوتا تھا اور سب اپنے پورے جسم کو ڈھاک کر رکھتے تھے ہندو ہو یا مسلمان اور ایک لباس تھا ساڑی کا یہ عام چلن تھا ہندوستان کے اندر کہ ساڑی کو پہنا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا اور یورپ کنٹری سے لوگ متاثر ہوتے گئے ایسے ایسے ہمارے لباس میں بدلاؤ آتا گیا یہ جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے ذہن کو متأثر کر دیا اور اردو زبان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اندر بھی یہ اردو پیور اردو بولا کرتے تھے لیکن اب اس کے اندر ہندی کی آمیزش کر دی انگلش کو ملا دیا تو ایک اردو کا لیول جو ہے وہ آج گرتا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم جدید رجحان کی طرف جا رہے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی نے لباس کے اندر یہ بدلاؤ کیا کہ اب مرد اور عورت کا کوئی لباس ہی نہیں رہا پہلے عورتوں کا لباس الگ ہوتا تھا مردوں کا لباس الگ ہوتا تھا اب عورت اور مرد کا کوئی لباس نہیں ہے مرد جو ہے وہ عورتوں کا لباس پہننے ہیں عورت جو ہے وہ مردوں کا لباس پہن نہیں ہے اور ایک اندازہ ہی نہیں لگ پاتا اور یہاں تک کہ پہلے اپنے جسم کو چھپایا جاتا تھا اب کھولتے چلے گئے پہلے پیٹ کھولا پھر سر کھلا پھر منہ کھلا اور اب ٹانگے کھلی ہے اب تو پورا جسم کھلا ہے یہ پورا ہمارے معاشرے کو خراب کر رہا ہے